हलो हलो नमस्ते हाँ मिल जाएंगे जी समसंग है जिओ है एप्पल है विवो है और और यही सब मोबाइल है सबसे मोबाइल अच्छा विवो का है एप्पल हाँ तो जिओ ले लो समसम है बैट्री तो चलती है छह महीना ज़्यादा आप लेना तो ले तो लें

आप तो आप विवो ले लीजिए बहुत अच्छा है मोबाइल वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है इसमें तो बैट्री इसमें तो साल भर रुक जाएगी चार्जिंग भी अच्छी है चार्जिंग तो जल्दी हो जाती है

ये बीस हज़ार का है आपको पंद्रह हज़ार का हम दे देंगे ये पड़ेगा आपका दस का ये तो चौदह हज़ार का है सम कौन सा तो पंद्रह बीस में

बीस पच्चीस तीस खराब नहीं है तो आप ले लीजिए हाँ यही ले लो नमस्ते